हमारे गाँव में मछलियों का व्यवसाय बहुत पुराना है हमारे गाँव में काफ़ी तालाब थे अब कुछ तालाब जो है खुदाई इतनी ज़्यादा हो गई उसमें बालू निकलने लगी अब पानी नहीं रुकता अब लोग अपना प्राइबेड़ तालाब बनवा करके मछलियों का धंधा कर रहे हैं मछलियों का धंधा करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को तालाब जमीन चाहिए अपनी अपनी हुए सरकारी हो कोई मिल जाए या पट्टे की जमीन गाँव में होती तालाब मिल जाते हैं कभी कभी पाँच साल के लिए उन तालाबों में हमारे पानी की सुविधा होनी चाहिए गर्मियों में छः सात महीने रखने के बाद जो उसमें मछलियां तैयार होती है उनका रेट बाजार में सही मिल जाए तो समझ लो हम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं कभी कभी गाई बीमारियां भी आ जाते हैं उन बीमारियों से बचने के लिए हमारे बाद छः जो उन डाक्टर होते हैं मछलियों के वो होने चाहिए इस तरह से जो हैं मछलियों का ना हम लोग अच्छे ढंग से कर सकते हैं मछलियों का धंधा बहुत अनादि काल से चला आ रहा है लोग समुद समुद्र से धंधा कर रहे हैं दक्षिण भारत में हमारे समुद्र के किनारे जितने भी लोग रहते है वहां पर धंधा इसी तरह करते करते आज हमारे प्रदेशों में आ चुका है यहाँ के लोग भी मीट की बहुत ज़्यादा शौकीन मछली के होते चुके हैं तो मार्किट भी हमारे यहाँ अच्छे अच्छी हैं इस तरह से जब जी अगर हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो उसकी मार्किट भी अच्छी होनी चाहिए तो हमारे यहाँ हम लखनऊ में रहते लखनऊ के आसपास जो है हमारे कई मछली मंडी भी है अच्छी यहाँ से बाहर भी मछलियां आ जाती हैं बाहरी व्यापारी भी आते हैं लेकिन सबसे पहले हमारा सोच अच्छी होने चाहिए किसी चीज से ये नहीं एक आज शुरुआत किया कल ओ बनने लगें उसके बाद में प्रॉफिट नहीं है अगर किसी को काम करना है तो फिर धोखा भी हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि लाभ की जगह हानि भी हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम हमने छोंड़ दिया क्योंकि बार बार किसी कार्य को करने के बाद ही सफलता हम लोग को मिलती है वैज्ञानिक सोच जितने आज तक दुनिया में किए जाते हैं उनमें भी यही नियम लागू है कि एक बार करने से हमको फायदा नहीं हैं तो बार बार हम जब तक उसका अतः आखिरी तह तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं हो सकता है हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी हो जाती है इसलिए हम फायदे में नहीं पहुँचते हैं उसी कार्य को अगर हम सुधार लेते फायदे में हो जाते हैं फायदे के लिए दुनिया सारी कार्य करती है लेकिन हमेशा ये फायदा फायदा नहीं हैं अगर सुबह दोपहर शाम होती हैं तो उसी तरह से जीवन चक्र भी चलता है इसलिए हम लोगों को हूँ ये सोच रखनी चाहिए कि हमें क्या करना है तो हमको सबसे पहले व्यवसाय करने के लिए अपनी एक हमारी एक चैन होनी चाहिए कि कहाँ से हम लो ये अगर हम तालाब में काम करते हैं उसके बाद में हमसे जो ले जाते हैं ओ फायदेमंद हैं की नहीं हैं उसके बाद वहां पर उनकी मार्केट कैसी है ओ सारा कुछ जोड़ करके वो उधर से घूम करके फिर हमें आना चाहिए अपने स्तर पर तब हमको शांति मिलेगी दिमाग में कि हाँ हम धीरे देखो वो हम इतना पाइसा कमा रहे ऊ हमसे कम कमा रहे ऊ हमसे कम कमा रहे हैं जब उनको संतोष है तो हमको क्यों नहीं संतोष हो रहा है इस तरह से मछलियों मछलियों का धंधा कोई खराब नहीं है हमारे एक भाई हैं सुनील सिंह वो यही धंधा करते हैं वो हम लोगों के साथ पढ़ा करते थे पहले आज उनका बहुत अच्छा धंधा चल रहा मछलियों का तो इसमें कोई परेशानी नहीं मछलियों का धंधा बहुत अच्छा है तो हम लोगों इस तरह मछली का कार्य करते करते वो अब तो हमारे ब्लॉक में बहुत सारी ऐसे धंधे चल रहे हैं जो मछलियों के हैं अन्य अन्य उन्होंने अपने गाँव के अलावा अन्य गाँव में भी तालाब पट्टे पर ले रखे हैं सारे कार्य इसी से चल रहे हैं इस तरह के कामों में एक लोगों काम नहीं हैं घर के भी लोग हों जो सहयोग हमारा कर सकें हमारे बच्चे सहयोग कर सकें कोई न कोई ऐसा होना चाहिए जो विश्वसनीय हो और हमारे कार्य में सफलता दिलाने दिलाने के लिए वो भी काम करता रहे इस तरह से होना चाहिए